ناسک ضلع کی آب و ہوا اس کے واقع جغرافیہ موقعے پر منحصر ہوتی ہے یہاں کی آب و ہوا اس ضلعے کے جغرافیائی عوامل جیسے کہ بلندی نزدیکی سمندری علاقوں کی موجودگی اور مانسون وغیرہ کی تاثرات پر منحصر ہوتی ہے موسمی تبدیلیاں ایک جگہ کی موسم وہاں رہنے والوں کے لیے زندگی پر متاثر کرتی ہے یہ تبدیلیاں مختلف طرح کے اثرات پیدا کرتی ہے برف باری برسات گرمی کی شدّت اور سردی کے موسم میں مبتلب طرح کی تبدیلیاں آتی ہے جو لوگوں کی روزمرّہ زندگی پر اثرانداز ہوتی ہے مثلاً زرعی کام کے لیے موسمی تبدیلیاں اہم ہوتی ہے گرمی میں پیدا ہونے والے موجودہ اور خرید میں پیدا ہونے والے پھلوں اور سبزیوں کی توسیع کے ساتھ بزرگوں کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے آب و ہوا موسم اور روزمرّہ زندگی تبدیلیوں کو محسوس کرنے والے لوگوں کو آگاہی رکھنی چاہیے تا کہ وہ اپنی زندگی کی یہ ترتیب دے اور احتیاطی تدابیر یہ اختیار کرے